مجھے کئی اردو الفاظ اور جملے پسند ہیں کیونکہ ان کی خوبصورتی اور گہرائی دل کو چھو جاتی ہے چند پسندیدہ الفاظ اور جملے یہ ہیں محبت یہ لفظ اپنے اندر ایک خاص لطافت اور گہرائی رکھتا ہے محبت ایک ایسی جذبہ ہے جو انسانوں کو جوڑتی ہے اور دنیا کو خوبصورت بناتی ہے وفا یہ لفظ ایمانداری اور خلوص کا مظہر ہے وفا ایک ایسا وہ عہد ہے جو کسی کے ساتھ سچائی اور محبت سے نبھایا جاتا ہے خواب یہ لفظ آرزوؤں اور تمناؤں کی عکاسی کرتا ہے خواب انسان کو جینے کا مقصد دیتے ہیں اور اسے زندگی میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں جمال یہ لفظ خوبصورتی اور حسن کی علامت ہے جمال کسی چیز کی خوبصورتی اور دلکشی کو بیان کرتا ہے جملے ڈال کو دل کو دل سے دل کو دل سے راہ ہوتی ہے یہ جملہ محبت اور رابطے کی خوبصورتی کو بیان کرتا ہے دلوں کا آپس میں جڑنا کسی بھی رشتے کی مضبوطی کی نشانی ہے زندگی ایک حسین خواب ہے یہ جملہ زندگی کی خوبصورتی اور اس کے خوابوں کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے محبت کے بغیر زندگی ادھوری ہے یہ جملہ محبت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کو بیان کرتا ہے جہاں تک اردو کے مقامی بولنے والے ہونے پر فخر کا تعلق ہے جی ہاں مجھے اردو زبان پر فخر محسوس ہوتا ہے اس کی چند وجوہات یہ ہیں ادبی ورثہ اردو زبان کا ادبی ورثہ بے حد مالا مال ہے غالب اقبال میر فیض اور دوسرے بہت سے شاعروں اور ادیبوں نے اس زبان کو اپنی تخلیقات سے مزین کیا ہے خوبصورتی اور لطافت اردو زبان کی خوبصورتی اور لطافت اس کے الفاظ اور جملوں میں جھلکتی ہے اس کی شاعری نثر دل کو چھو چھو لینے والی ہیں ثقافتی شناخت اردو زبان ہماری ثقافتی شناخت کا حصہ ہے یہ زبان ہماری تاریخ روایات اور اقدار کی عکاسی کرتی ہے تعلقات اور محبت اردو زبان میں بات چیت کرنے سے دلوں کے درمیان ایک خاص قربت اور محبت پیدا ہوتی ہے یہ زبان محبت اور خلوص کا احساس دلانے والی ہے اردو زبان کی یہ خوبیاں اسے میرے دل کے قریب بناتی ہے قریب بناتی ہے اور مجھے اس پر فخر محسوس ہوتا ہے